महाराष्ट्रा में केतरियूं ई ख़ासि धंधे जूं कम्पनियूं आहिनि अ जीअं त केमिकल इंडस्ट्रीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ अं अ खेती ॿारी ऐं फाइनेशल सर्विसिस इंफोर्मेशन टेक्नालाजी पर उनमां सभिनी खां वधीक महाराष्ट्रा में हलंदड़ धंधा ऐं बिज़निसिस आहिनि वॾियूं इंडस्ट्रीज़ जेके आहिनि उहे अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐं केमिकल इंडस्ट्रीज़ लेखियूं वञनि थियूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जीअं त महेन्द्र एंड महेन्द्र टाटा मोटर्स बजाज आटोज़ ईसटर इंडिआ कम्पनी गोदरेज आटो वग़ैरह वग़ैरह केमिकल इंडस्ट्रीज़ बि चङियूं ई महाराष्ट्रा में फहिलियलु आहिनि ऐं उहे आहिनि ख़ासि तौरु सां टाटा केमिकल्स आई सी आई सी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ यू एछ डी सी पी डी लाइट इंडस्ट्रीज़